खेतीके उपयोग भऽ गेल जेना खुरपी भऽ गेल हाँसू भऽ गेल कोदारि भऽ गेल ईसभ उपयोग होइत छै जेना खुरपी कोदारिसँ आरि कोन बनेलहुँ खुरपीसँ कमाठु केलहुँ हाँसुसँ कटलहुँ उएहसभ होइत छै आओर दोसरमे फसल जे छै से फसलके उपयोग बहुत रङ्गसँ करय पड़ैत छै बहुत व्यवस्थासँ करय पड़ैत छै आओर पहिने तऽ हर बड़द छलए आब तऽ हर बरद हटि गेल ट्रैक्टर अइ ट्रैक्टरसँ जोतेलहुँ तीन बेर जोतऽ पड़ैए तकरा बाद जाकऽ गहूँम बाग केलहुँ या कोनो फसल केलहुँ तीन बेरसँ पहिने जोता कऽ कोनो फसल नहि भऽ सकैए तीन बेर जोतेबै तखने कोनो फसल भऽ सकैए अहाँके आओर आरि कोन तऽ बनाबहे पड़त अहाँके कमाठु करहे पड़त तखने भऽ सकैए कोनो फसल नहि करबै तऽ उएह प्रकारसँ हैत कोनो कामके नहि हैत दस टा गाछ रहत एहिके कमाठु कऽ देलियै ढङ्गसँ तऽ एहिमे फसल पूरा भरि गेल खेत मोन भरि लागल देखहोमे नीक लागल फसलकेँ उएहसभ करैत छी आओर धान जा धान कहै छी फसलमे कोदारि खुरपी सभके बहुत जरूरत छै कोदारि खुरपीसभके खुरपीसँ कमाठु नहि करबै तऽ नहिए हेतै या कमाठु खुरपीसँ केलहुँ कोदारि चलेलहुँ आरि कोन बनेलहुँ ढङ्गसँ खेतकेँ मिलेलहुँ तकरा बाद जा कऽ कोनो फसल ढङ्गसँ उपजल उएह फसल हमसभ करैत छी